بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ہمارے بڑوں نے کافی زیادہ ٹوٹکے اور گھریلو نسخے ہمیں بتائے ہیں ہم ان میں سے کچھ ہی آپ کو یہاں بتا رہے ہیں بالوں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی بہت ضروری ہے بال ہماری خوبصورتی کا ایک اہم حصہ ہے اس کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کرنے سے ہی اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ورنہ وہ بیماری کا شکار ہو کر گرنے اور جھڑنے لگتے ہیں کیونکہ موسموں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں جن سے بال کمزور ہو جاتے ہیں لیکن کچھ گھریلو ٹوٹکے استعمال کر کے ان کو کمزور ہونے اور جھڑنے سے بچایا جا سکتا ہے بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے اور گرنے سے بچانے کے لیے تیل سے مساج کرنا لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ کسی بھی خالص تیل کا استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر ناریل کا خالص تیل جس میں کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے بالوں کا مساج کرنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے بادام اور اخروٹ کا سیون استعمال کرنے سے بھی بال کے جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے پیٹ کی خرابی سے بھی بال جھڑتے ہیں اور سفید ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے پیٹ کو بھی اچھا رکھنا اور بال کی حفاظت کے لیے تیل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے